हैलो माराज कल्ल तुं'दे सब्जी लैती सड़ी दी निकली सारी ओ आहो

कन्नै टमाटर इन्ने इन्ने मैंह्गे टमाटर न इन्ने मैंह्गे टमाटर लाए तुसें उब्भी अप्परां सड़े दे निकले बिच्चा अच्छा सड़े दे निकले माराज इक तुसें पैसे लेई लैते सगुआं चीज बी सड़ी दी पाई ओड़ी ऐं अच्छा हून दो